माबाफोर खामानि दं नामा माबा खामानि दं नामानो हायो सिथ्लाबो सिबनो हायो हायो गथ' बो बानो गोबोरबो गारनो हायो आं गासिबो मावजोबो ओंखामबो संनो हायो गोबोरबो रुजुननो हायो नों बेसेबां होगोन हा खमद्राय जाया होनब्ला दुइस'ल'आ दाम जाबाय दा दुइस'ल'जों जाया दे जासिगोन दे औ औ

होइ मादै मावजोबगोन आं औ बारियाव मायसा दांगोन

ओइ सानसुआव ओंखाम होनांगोन ओंखाम होनांगोन दे हा खामानि मावबाय नालाय खामानि मावनायाव ओंखाम जाखायो

ओइ सानसुआव ओंखाम होनांगोन गाबोन थांसै गाबोन मिरामिसखौलाय मारै जानो हाय